जोंथ' नखरफोराव मैगं गायबोला जों गोजां बोथोराव मैगंखौ माने लाफा ओ मुला दुन्दिया सामब्राम गोजा ओमफ्राय ओ बिदिनो गाजर बेफोरखौ जों गायो आलुखौ जों गायो गोजां बोथोराव ओमफाय दैज्लां बोथोराव गायो जोङो बिदिनो माइ थाय गायबाय दैज्लांआवथ' माइ गायखायो ओमफ्रायो मैगंखौथ' जों मैथाफोरखौल' खुबैनो हायो दैलांआव मैथा भिन्दि आरो बिदिनो फोरला जिंखा सबाय बिमा बेफोरखौ अखा गैयाबा इसे मोनजायो आरो जै अखा हाबाथाय बेफोरो रानलांजोबो बिफांआ फोरलाबाबो सबाय बिमाबाबो खुमब्राफोरखौबो जों दैलांआव गायो गोजां बोथोराव लाव बेफोरखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैनो जों मैगंखौथ' जों माबानो हाया दैज्लांआव दैज्लांनि मैगंखौसो गायखायो नालाय जोङो ओमफ्राय फुलफोरखौल' जोङो अखा बांद्राय हायोबा माने न'नि इसे माबायाव अखा जेराव जे जायगायावनोखि अखा सिया बे जायगायाव फुल ताबखौ लांनानै दोनहैनाय जायो आरो नस्त' जायो नालाय फुल फिफांआ बेनि थाखायनो जों बोथ्रोदनानै दोन्नांगौ जायो गोजां बोथोराव मैगंफोरा गायनाय समाव जुदि अखा गोलैबा मैगंफ्रा मोजां जाया नालाय जेरावनोखि आलुफोर जेरै आलु लाफा बेफोरो बुफ्लेनाय जायो आरो अखाजों दुन्दियाफ्रा बेनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै